بائكںگ كیمونٹی میں شامل ہونے كے بہترین طریقے یہ ہیں كہ ہمارے گاؤں میں علاقے میں بائكنگ كمیونٹی ہے یعنی بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بائک كی ایک كمیٹی بنائے ہوتے ہیں جیسے كہ ہمیں ایک سفر پہ جانا ہوتا ہے كوئی ہمارا منصوبہ بنتا ہے كہیں سیر و تفریح كے لیے كسی جگہ كے لیے نكلنے كا كوئی منصوبہ جب ہم بناتے ہیں تو ہماری بائک كمیونٹی ہوتی ہے اس كو ہم ترجیح دیتے ہیں اسی طریقے سے اسی پہ سوار ہو كر كے ساتھ میں ہم لوگ ٹہلنے گھومنے كو پسند كرتے ہیں اور اس سے بہت ہی بہترین نتیجہ سامنے آتا ہے وہ نتیجہ یہ ہے كہ جب ہم ساتھ میں ہوتے ہیں كسی جنگلات كا یا كسی دریا كی طرف کا یا كسی قلعے كی طرف كا رخ كرتے ہیں یا كسی پہاڑ یا گھومنے سیاح والی جگہوں كا رخ كرتے ہیں جانے كا تو ساتھ میں جب ہم ہوتے ہیں تو آپس میں خوشی مسرت كی جو لہر ہوتی ہے وہ ہم اپنی زبان سے ہم بیان نہیں كر سكتے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے ساتھ میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر پہاڑ ہوتے ہیں یا ادھر ادھر جنگلات ہوتے ہیں بیچ میں راستے ہوتے ہیں تو یہ بائک كمیونٹی كے ساتھ ہمیں چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑی لذت محسوس ہوتی ہے ہم سولو بائكنگ كو ترجیح نہیں دیتے ہیں ہم صرف اور صرف بائک كمیونٹی كو ہی ترجیح دیتے ہیں